आमच्या काणकोणा वाठारांतलो रस्ते तशें गाडयांनी गच्च भरिल्ले आसात तरीय पयलीं परस येरादीर खूब वाडलां सगळे कडेन गाडयो कशी पावतात तशी समस्या अशी कांयच ना पूण सगळ्यांचो एकूच प्रस्न आसता म्हणल्यार तो रस्त्याची दुरदर्शा आनी आमचो तोच प्रस्न आसा आनीक एक हांगाची समस्या म्हणल्यार एकाद्या वाड्यार जर खुबशीं घरां आसात आनी थंय जर रस्तो व्हरपाचो जालो जाल्यार त्या लोकां मदलो एकटो तरी रस्तो जावचो जावपाक नाका म्हणून आडयता हें आमकां मातूर आवडना रस्तो हो गरजेचो भाग आसा आनी पूर्ण पूण कांय लोकांक लागून काणकोणचे रस्ते जाल्ले जाल्ले ना रस्ते जाय नासतना अडून पडिल्ले आसात